ہیلو ہیلو سر آپ راما اسٹیشنری سینٹر سے بات کر رہے ہیں اچھا سر یہ پتہ کرنا تھا کہ آپ کی شاپ اِس ٹائم اوپن ہے اچھا سر تو یہ کل صُبح مارننگ میں کتنے بجے شاپ اوپن ہو جائے گی آپ کی اچھا سر تو مجھے آپ کی شاپ سے کچھ سامان خریدنے تھے تو کیا سامان سامان کچھ خریدنے تھے آپ کی شاپ سے تو مجھے مل جائیں گے سامان کل صُبح مارننگ میں یا مجھے مجھے کل کل اسکول جانا تو لنچ سے پہلے مجھے سامان چاہیے تھے کچھ آ کیونکہ لنچ کے بعد میرا پیرئیڈ ہے تو لنچ سے پہلے مجھے جو سامان ضروری ہے وہ مجھے لینا ہے تو کل کتنے بجے ہم آ جائیں آپ کے پاس یہ سمجھ لیجیے دس بجے میرا لنچ ہوتا ہے اچھا اچھا تو ٹھیک ہے ہم کل دس بجے پہنچ جائیں گے لیکن مجھے دو چار سامان چاہیے تھا ہم پتہ کرنا چاہ رہے آپ کی شاپ پہ سامان بھی موجود ہے یا نہیں

اچھا ہمیں تھوڑا راٹنگ رائٹنگ پین چاہیے تھے تین ایک بلو اور ایک ریڈ اور ایک بلیک کلر کا جیل اور ڈاٹ دونوں دونوں پین چاہیے تھے چار چار تو یہ مل جائیں گے آپ کے دُکان پہ اور ٹیپ چاہیے تھے ٹیپ ٹیپ ہوگا ٹیپ کتنے والا ٹیپ ہے یہ نہیں نہیں وائٹ والا جو سمپل ٹیپ آتا ہے وہ چاہیے تھا کتنے ہیں آپ کے پاس نہیں مجھے بس ایک بنڈل چاہیے تھا پورا اور وہ کیونکہ مجھے دو تین لوگوں نے منگوایا ہے تو پورا بنڈل چاہیے تھا تو پورا بنڈل کتنے کا پڑے گا یہ بتا دیجیے گا آپ ہمیں ارے تین انچی دے دیجیے گا تین انچی

اچھا اچھا اچھا بڑا مہنگا ہے تھوڑا سَستا ہے اچھا چلیے ٹھیک کتنے کا ہے یہ کتنے کا پڑے گا سر وہ ایک ہی بنڈل چاہیے ہمیں اچھا ٹھیک ہے وہ لے لیں گے باقی سیزر قینچی ہوگی چھوٹی والی قینچی اچھا اور ایک پنچنگ مشین چاہیے تھا وہ مل جائے گی چلیے پھر آئے دُکان پہ آکے ریٹ پتّہ کرتے ہیں پھر لیتے ہیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اوکے اوکے تھینک یو